मां पंहिंजी गाॾी जी ॾाढी साफ़ु सफ़ाई सुठे सां रखंदी आहियां इअं वक़्त वक़्त ते हुन में ओइल चेंज कराइण हुनजी सर्विस कराइणी आहे मां ध्यानु रखंदी आहियां ऐं इअं ॾाढो अगरि वीह पंजवीह कलाक खां मथे जो रस्तो हुजे जिते मूंखे गाॾी जी जे ज़रिए वञिणो हुजे त हुन में ॾाढी थकान महिसूसु थींदी आहे हीअं कमर में सूर पवंदो आहे ऐं हेॾी देर इहा अकेलो अगरि इंसान हुजे त हुन में कंटाड़ो ईंदो आहे ॾाढो कोई गॾु हुजे त वरी बि वक़्ति निकिरी वेंदो आहे ऐं हुन खां पोइ अगरि कोई लंबो रस्तो हुजे त मां ॾाढो इअं बाइक इअं हेलमेट वग़ैरह पाए वेंदी आहियां सभु पंहिंजा डॉक्यूमेंट खणी वेंदी आहियां की कॾहिं अगरि पुलिस पकिड़े त उते असां बराबरि हुनखे ॾेखारे सघूं त असांजे मथां कोई इअं दिक़त न अचे ऐं पेट्रोल आहे की न न बराबरि उहो सभु मां चेक कंदी आहियां